सानसेखालि जोंनि नख'राव जोबोर गिदिर लोमजानाय बेराम जादोंमोन नाथाय खाथियाव मेडिकेल गिदिर गैयिलाय जों गुवाहाटियावनो लांनांगौ जाहैदो बे गुवाहाटियाव लांनाय समाव जों रां रुफा गैया नालाय होनब्लाबो जों गोजानब्लाबो जों लांनांगौ जाहैदों जों मथामथि फन्द्र दिनानो थानांगौ जाहैदों गोबां मानसि थाहैनानै जों जानाय लोंनाय जोबोद खरस जादो बिदिनो जों गोबाव सम थानानै जोंनि बिहामजोखो मोजाङै मोजां लासै लासै फाहामनानै गोबाव सम थानानै जों लाबोनो हायो मानो होनोब्ला जों थाखा फैसा गैयिलाय गोजानाव गारिजों लांनाय लाबोनोबो हाया लांनोबो हाया बिदिनो जों गोबाव सम जोंसो लासैनो लाबोनो हादों आरो बेरामाबो लासै लासैनो मोजां जाबोनो हमनायसै बिदिनो जों गोबाव समजों बिहामजोखो बायख'ना लाबोनाय जादो एसेबां गोजाननिफ्राय जों लाबोनायलाय जोंहा रां रुफा गैया गारि दामाबो बारा थाखा फैसाफ्राबो गैया मुलिफोरावनो जोबोद दाम गोसा गोसा बायनानै लाबोनो हानायानो गोब्राब बिदिनो होमब्लाबो जों इसे इसे लाबोनानै जोंनि बेराम जानाय बिहामजोखो जों न'आव लाबोनो हायो गोजानाव रां रुफा बारा नांनायलाय जों खाथियाव मेडिकेल फिसायाव लांनो मोननायब्ला गाहाम जागौमोन सरखारि गेदेर खुलिनाय सरखारि गिदिर मेडिकेल खुलिनायमोनब्ला जों मोजां मोनगौमोन नाथाय जों इमान गोजानाव लांनो रां रुफाफोराबो थोस्लाबा आरो गैयि मानसिया बेयाव राहा गोथे जानाय जायो